ہیلو میم میں شبنم بات کر رہی ہوں میں نے نا ابھی کچھ دن پہلے نا ایک کمپلین کی تھی میرا فون چوری ہو گیا تھا میں غازی آباد سے دلی آ رہی تھی اور میرا فون چوری ہو گیا تھا تو میں نے یہی پوچھ رہی تھی میرا نا فون جو چوری ہو گیا تھا اس کا کیا اسٹیٹس ہے اس کے کمپلین کا ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل پایا مجھے اچھا میم کمپلین نمبر لے لیجئے آپ ٹو تھری فور فائیو زیرو ایٹ زیرو ہیلو اچھا تو میم کب تک پتہ چل پائے گا اچھا میم میں یہ پوچھ رہی تھی کتے دن کا پروسیس ہوتا ہے کتنے دن میں پتہ چل پائے گا مطلب مجھے کافی زیادہ پریشانی میرا بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈاٹا ہے اس کے اندر اگر وہ مطلب خراب ہو گیا نا تو اگر وہ مس یوز ہو گیا یا پھر ڈیلیٹ ہو گیا تو میرے لئے بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی میں یہ پوچھ رہی تھی تو آپ مجھے بتا دیں یہ کتنے دن کا پروسیس ہوتا ہے آپ کا اچھا میم میں میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ میرا ای ایم آئی نمبر بند کروانے کی ضرورت ہے کیا اچھا تو میم اس کے لئے کیا کرنا ہوگا جی میم ای میل آئی ڈی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ای ایم آئی نمبر بند کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا